ہاں ہلو گڈ مارننگ اچھا جی كیا نام ہے آپ كا اچھا جی بیٹا بتائیے اچھا اچھا بیٹا آپ كو ٹرانفسر سرٹیفكیٹ چاہیے آ ٹھیک ہے آپ كس كلاس میں بتایا آپ نے كس كلاس میں ہیں آپ اچھا كس اچھا کس سیكشن میں ہیں اچھا آپ كے ٹیچر كا نام كیا ہے اچھا تو بیٹا ایسا ہے اُس كے لیے پروسیس ہے تو اُس میں آپ كو جو ہے ٹائم دینا پڑے گا آپ كو جو ہے اُس كے لیے آپ كی فوٹو لگے گی اور آپ كے آدھار كارڈ كی جو ہے نا زیراكس چاہیے آپ كے اور آپ كے فادر كی چاہیے اور ایک آپ اپلیكیشن لكھیں گے اور یہاں سے كالج جا كر كے آپ ایک فام لے لیں گے پرنسپل آفس سے اور اُس كو سبمٹ كرنے كے بعد آپ كو بیٹا ایک ہفتے كا ٹائم لگے گا اُس كے بعد آپ كا كام ہو جائے گا اچھا آپ كو كل ہی چاہیے تو پھر ایسا ہے كل چاہیے تو اتنا لمبا تو نہیں ہوتا لیكن مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی كہ آپ پوری فیملی كے ساتھ وہاں موو كر رہے ہیں تو آپ ایسا كیجیے اپنے آپ پیرنٹس كے ساتھ یا اپنے فادر یا مدر كے ساتھ كل آپ پرنسپل آفس آ جائیے گا اور جب اُن كو آپ ساتھ میں لے كر كے آ جائیں گے تو میں كل آپ كا كام كروا دوں گا بیٹا بالكل بےفكر رہیے اور اپنی پڑھائی كو جو ہے آپ آگے جاری ركھیے مجھے بڑی خوشی ہوئی كہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور آگے ان فیوچر میں آپ یہی دُعا كروں گا کہ آپ كو جو ہے اپنے لیے اور اپنے اِدارے كا نام روشن كریں اور وہاں جا كر كے آپ خوب محنت سے پڑھائی كیجیے گا آپ بالكل بےفكر رہیے آپ كا كام جو ہے كل ہو جائے گا كل آفس كی ٹائمنگ جو ہے آٹھ بجے جو ہے آفس كُھل جاتا ہے اور تو میں نو بجے تک میں نو بجے تک آتا ہوں آپ نو بجے كے بعد كبھی بھی آ جائیے اور میں آپ كا كام كروا دوں گا اوكے تھینک یو بیٹا